हैलो केह् हाल थुआढ़ा बस अस बी ठीक होर केह् चलै दा हां केह्ड़ा अच्छा ओह् में थुहानूं इक चीज पुच्छनी ही में ना सैलून खोह्ल्ला नि आं में सोचेआ थुहानूं मतलब एह् चीज पता ऐ केह् में पुच्छना हा चीजें चूजें आस्तै किद्धरूं आह्ननियां केह् करना केह् स्हाब होंदा मिगी न पता निं ऐ निक्कियां नुक्कियां बड्डी बड्डियां कोह्दे ते उद्धरूं होल सेल शैम्पू शुम्पू बी लब्भी जाह्ग मतलब रेट घट्ट र मिली जाह्ग न किन्ना डिसकाऊंट ऐ उत्थै इ'यां उ'ऐ देआली च में सोच्चै दी इ'यां मिगी लगदा लग्गे दे करी औने अच्छा अच्छा में जाह्गी फिर आंजी उ'नें ई ई पता निं चलना ऐ ऐनी चलो चलगी में जाह्गी अज्ज शाम्मी नेईं तां कल्ल तुस चलगे मेरे कन्नै दस्सेओ मिगी बैह्ले होग ते मिगी साथ होई जाह्ग मेरा बी थोह्ड़ा में केह्ड़ा उत्थै गै टाइम लगना में दिक्खना दुक्खना समान ते में आपूं उ'नें ई भेजना ओह् गल्ल निं ऐ मिगी साथ चाहिदा ऐ होर ऐ निं कोई ते थुहानूं पुच्छनी आं ठीक ऐ ठीक ऐ